बिहारमे दूधके आमके आओर माछके ई व्यवसाय बहुत बढ़िआँ अछि खास कऽ कऽ हमरा सबके तरफमे आओर जे अइसँ एकर बहुत दिन प्रतिदिन पोखरि तालाबके व्यवस्था बढ़ल जा रहल अछि आओर लोग अइमे बेसीसँ बेसी भाग लए कऽ एकरा उन्नत बना रहल अछि तऽ माछ मखान आोर मिथिला पेन्टिंग अइपर हमरा सबके बेसी रहइए कि इमहरका लोग आगा बढ़य अइपर काम करय हँ जतऽ ही सम्भावना अबइय ओतऽ समस्या भी छै भए रहल यऽ कि हमर सबके जे मछुआरा भाइ सब यऽ जे अइमे काम करइए हुनका सबके बढ़िआँसँ एक्सपोजर नहि मिल रहल छै मतलब बाहरी मार्केटके नहि मिल रहल छै तऽ माछ हुनका सबके सस्ता दाम मऽ बेचऽ पैर जाइ छै मखान कभी कभी जे बढ़िआँ उपजि जाइ छै तऽ ओकरा सबके लिये नीक मार्केट नहि यऽ तऽ ओइ सबके कारण दिक्कत होइ छै आओर मिथिला पेन्टिंगमे जे कहबय किएक कि अइमे बहुत बेसी पैसा किछु ही लोगोके मतलब कमा पाबि रहल यऽ अइसँ या मतलब बढ़िआँसँ विकास नहि भए रहल छै तऽ लोगके एबो करइए तऽ ओइ चीजके लोग नीकसँ उजागर नहि करइय जकर कारण हमरा लागि रहल यऽ कि अइपर कनी आओर काम करयके जरूरत छै जैसँ हमसब अपन संस्कृति आओर व्यापारके आओर अपन फाइनेंसियल ग्रोथके बढ़ा सकी